नमस्ते नमस्ते बैक्सीन बैक्सीन वाले सुई लगवाने हैं नहीं लगवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी सबलोग लगवाते हैं और हमारे यहाँ सब लोग लगवाएँ हैं बस थोड़ा सा बुखार आता है टी बी लोग को और को लोग नहीं आता है बुखार डर क्यों लगता है देखो सब लोग लगवा लिए हैं तुम भी लगवा लो नहीं तो लगवा लीजिए न लेकिन लगवाने से भी दिक्कत नहीं है हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी देखो सब लोग लगवाएं है कोई दिक्कत नहीं हुई थोड़ा सा बुखार आ जाता है कोई कोई लोग को कोई लोग को नहीं आता है बुखार नहीं तो कुछ नहीं होगा सुई लगवा लीजिए

दवा से नहीं ये लगवा लीजिए वैक्सीन वाली सुई लगवा लीजिए दवा से नहीं आराम होता है

हाँ तो वो सब तो मिलेगा ही लेकिन वैक्सीन वाली सुई लगवानी पड़ेगी आपको

आके लगवा लीजिए आ जाइए अभी हम रहेंगे एक घंटे से ज्यादा नहीं नहीं लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना भाई

अच्छा

आ जाओ न आ जाओ इसी वक्त आ जाओ हमको तो लगाना है तुम आ जाओ चाहे जब लगा देंगे नही कोई दिक्कत नहीं होगी

सब लोग लगवाते हैं कुछ नही होता है ठीक है नमस्ते